तकली दुखल्यार पयली उपाय म्हणल्यार आमी आयदनांत उदक घालून शिजयता तें बरें शिजलें म्हणटकीर तेजी वाफ घेता वाफ घेतकीर तकली बरी शांत कशी दिसता तशीच उरली जाल्यार मागीर आमचें गांवठी वखद काळजेचे फळ आसा तो बरो धडायता आनी शिजिल्ल्या उदकांत घालता पिळून पिळटा तें आनी मागीर तो रोस पितात मातशें आनी मातशें बरें दिसता

आल्याचें आलें धडयता आनी शिंज शिजपा घालता आनी शिजयले म्हणटकीर तें थंड जातकीर तें पितकीर आनी बरें दिसता हें आमी तकली दुखल्यार गांवठी आमचे उपाय देव बरें करूं